रनींग रनींग हें आमकां सगल्यांक बऱ्याक पडटा रनींग धावलें जाल्यार आमची बॉडीय बरी उरता आमी ल्हान आसताना खूब धावतालीं वयता थिंग धावली आनी बरें भाशेन आमची भलायकी बरी उरताली जावं धावूप यें आमचें चड गरजेचें धावल्यार न्हू तुका जिवाक बरें दिसता मास्स जार जात खरें पूण माश्श जिवा सारकें बर दिसता तुगेलें सगलें सारकें उरता जिवाची धावोप जावन आस धावलें जाल्यार आमची भलायकी बरी उरोन आमी फीट उत्ता फायन उट्टा उत्तात सदांच आमी आतां आमकां फोटी टू पिराय जाल्यात पूण आमी आमची सदांच धावपाची तत्व करपाक जाय धावना जाल्यार आमकां हांगां दुखता थंय दुखता म्हणटा तें दुको दुखता आमकां हकत चलपाक धावपाक लागल्यार दुखोना पयलें माश्शें दुखता उपरान तें दुखचें ना धावत रावलीं जाल्यार आमची भलायकी बरी उरतली आनी आमी जावं एटी वर्सां पासून काडपाक शकता चल्लीं जाल्यार सदां आमची थोडी भाव भाव भोयणा जोगिंगाक वेतात तांची भलायकी बरी उरता डॉक्टर सांगतात धावलें चल्लें जाल्यार भलायकी बरी उरतली आमी तें सदांच आमचें चलप करपाक जाय आनी आमची भलायकी बरी उरतली